मोनसे जामुंखौ संनो थाखाय गोबां मुवा बेसादआनो नांगौ जायो थिक बिदिनो बेफोर मुवा बेसादफोरा संनाय खावनायाव बाहायग्रा आइजें आइला जानो हागौ एबा जाग्रा लोंग्रा बेसाद जानो हागौ थिक बेबायदिनो संनायनि सिगां मैगंफोरखौ मोजाङै हानानै लानानै सुनांगोन बिनि उनाव साराय खोस्लिखौ सुनानै लानांगोन बेनि उनाव फानलु पियाजिफोरखौ हानानै एबा बानलुखौ हा देनानै होना लाखानांगोन बेनि उनाव सारायखौ खौ अराव मोजाङै फुदुंनानै गुदुं खालामनानै लानांगोन अ' बेनि उनाव

गुबैखौ साराय गुदुं जाजासिम होथ'वालाबानो साराय गुदुं जाब्ला होनानै बे थावआव फानलु एबा पियाजखौ हरनांगोन बेजों लोगोसे बे नांगौखिनि मुवा बेसादखौ साखाथिआव थियारि लाखानानै ओंख्रि संनायनि नि एबा होसननायनि उनाव बेयाव हरनानै ओंख्रिखौ मोजाङै एरनानै खोबनांगोन मानोना मोजाङै खोबाब्ला बेयाव मोजां गोथाव जानाय बादि जानाय मोना बेखायनो संनायनि सिगां साफा मोजाङै लाखिनानै संनायखौ नुनो मोनो